हैलो दादा मां अने संत होटल जे मां थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे ॿिनि टिनि भाॼीयुनि जो ऑडर ॾिनो हुओ काजू पनीर अनि काजू पिस्ता जो अने दालि मखनीअ जो त हूअ मां तव्हांखे चवा पर तव्हांखे मां इन कृष्णा बिल्डिंग जो चयो हो अता हाणे तव्हां ई नी ॿिए हंधि तव्हां इन पार्सल खे पुजाइजो इन बदिले तव्हां इन र अवध हॉस्पि अवध हॉस्पिटल जे हेठा जेकी हिकु बिल्डिंग आहे अने अवध हॉस्पिटल जे हेठा हिकु मकानु आहे उते तव्हां इहे पार्सल पुजाइजो त अनी ॿिए कारण सां तव्हां मना कम जे करे तव्हांखे जॻह मटाई आहे